आंनि आङो आंनि जिउ खांनायनि थाखाय साख्रि बाख्रि नाजागासिनो दं साख्रि मावनो थाखाय आरो बेजों लोगोसे आंनि जे लाइभ आंनि जिउखौ जे दालांनो थाखाय आङो बेयो इयुनाव आंनि संसार इयुन संसाराव आं जे साख्रि मोनाबा आंहा मोनसे बिजिनेस बा आबाद मावनानै आबादनि बिजिनेस खालामनानै आङो जालांगोन आरो बे बेखौनो आं गावनि थांखि होननानै साननानै लायो आरो बेजों लोगोसे माखासे हार्ड वार्क जे आबाद थिलि मावनो बा माबा मोनसे खामानि मावनानै आङो आंनि जिउखौ खुंलांगोन आरो माखासे जोङो आङो गावनि थांनानै थानायनि थाखाय बेफोरबायदि मोनसे खामानि जे गावनि न'आवनो थानानै जे गावनि न'आवनो जिरायनानै

जाखिनि हा बा बेराफाथि थानाय जा बिथा जा गायग्रा हा बेखौ लानानै जे मावै दाङै जागोन आरो बेजों लोगोसे बेजों लोगोसे बाहेरायाव ओंखारनानै खामानि मावगोन बा लोगोफोरजों मावगोन बा मा मोनसे बिजनेसनि खामानि मावगोन बेनि थाखाय बिनि थाखाय आं दा गावखौ गावनि थाखाय थियारि खालामनानै लाबाय बेनो आंनि थांनानै थानायनि राहाखौ आं बेखौनो सायख'नानै लादों आरो साख्रि मोनथ्राबा बेखौनो मावगोन आरोखि बिजिनेस बा खामानि माबा मोनसे आबाद खेथि मावनानै आं जागोन बेनो आरोखि